हा मां शोभा थी ॻाल्हायां मां सैंट्रल मार्किट लाजपत नगर मां क्रोकरी घुराई हुई ॾाढी सुठी निकिती आहे मां त उन जी तारीफ़ कंदे नथी थका इन जी छपाई बि एतरी सुठी हुई उन जी ऐं मां पंहिंजे घर में डिनर रखियो मिटु माइटु घुराए करे घुरायो त उन्हनि एतरी तारीफ़ कई के उन्हनि खे ॾाढी सुठी लॻी एतरी मां त मां चाहींदसि की सभु उता ई खरीदनि